ہلو آ خیریت سے ہیں اپنا سُنائیے اپنا بھی ٹھیک ہے یہ کہہ رہے تھے ہم جو میرے پوتے کا بر ڈے تھا تو بر ڈے کے تو بر ڈے کا کچھ مشورہ لینی تھی آپ سے ہم نے یہ سوچ رہا تھا جو ہاں مارچ دو ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے جو ہوٹل ہی بک کر لیتے تو کیسا رہتا دو سو آدمی کے لیے انتظام کر لیتے اچھا تو ہو جائے گی چوڑی گلی میں ہاں ہاں اچھا تو پھر دیکھ لو بھائی ہم نے سوچے جی بھائی آپ سے کچھ مشورہ کر لوں اچھا اچھا تو ہم نے سوچ رہا تھا ہاں ہم نے سوچ رہا تھا جو کھانے پینے کا انتظام جو ہے باہر سے ہی لگواؤں آڈر کر کے یا گھر پہ ہی بنوا لوں ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا فین فوٹو بنانے والے سے بھی بات کرنی ہوگی نا ہاں ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں ہاں پھر ٹھیک ہے تو پھر پھر ٹھیک ہے تو پھر آنا میرے گھر پہ وہیں پھر اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں بیٹھ کے جو ہے نا دیکھ لیں گے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک